हेल' ए दख'नासो आब'या दख'ना दखान होयो ना ए दख'नासो बायनो फैदोंमोन आं बे दानि बे आगर गुबै माबाया बियो ए थुइनथि ओइथ ए आमफाय बे गोथां खालारनि आगर गिदिर गिदिरालाय बे बेसेबां ए हरनायनाय नायनायनां माबायदि

इसे खम खालाम जाया होनबा बियो बायनांगौ या थ' बायनांगौ खस्थ' दं बै गांसेयालाय बियो बेखौ हरनाय बिहालाय बेसेबां

दामखौनो बांद्राय मोनबाय हां बै बिदनखौसो लानसै नामा हरनाय बे बिदनखौनो आं नै बेखौ दुइ हाजारबा लागोन आगर गिदिरखौ

दुइ हाजारसोबा लाजागौमोन नैबे बेसेबां थो लास नोंसोरलाय बेसेबांथो हरनो हागोन बेलाय माबाया बिदना ऐ बैसोरलाय बेसेबां बेसेबां ए लानांसिगोन बेखौनो गांनैसो

औ आमफाय नैबेलाय बे गांसेया गोजा खालारनि गांसेयालाय ऐ बेखौ बेसे बेसेबां ह'रा दे होमबालाय जुनानै हरदो बे